मूंखे ॿाहिरि नदियुनि में वधीक तरण जी जेका कसरत आहे उहा डाढी वणंदी आहे छाकाणि तरण ख़ाली हिकु रांदि न आहे पर हिकु कसरत आहे जेका असांजे सॼे शरीर खे लाभु पहुचाईंदी आहे असांजे शरीर खे सुठो कंदी आहे सभु खां वधीक उनजो फ़ाइदो आहे शरीर सन्हो थींदो आहे केॾो बि थुल्हो माण्हू हुजे जेकर तरे थो त उनजो बैलेंस थी वेन्दो आहे ऐं उनजो शरीर सन्हो थी वेन्दो आहे बि ॻाल्हि असान्जे लंग्स असान्जे फिफड़नि खे ऐं असान्जे दिलि खे हिन खे ताक़त मिलन्दी आहे ऐं सॼो शरीर हिनमें कमु कन्दो आहे तरण लाइ हथ पेर बाहूं टंगू सभु कम कंदियू आहिनि इन करे उनजो सॼे शरीर खे फ़ाइदो थीन्दो आहे